हेड़ा केतिरा ई किताब आहिनि ख़ासि करे सिंधीअ में हेतिरा ई किताब आहिनि जेका हाणे ख़रीद ख़रीद फ़रोख़्त जे लाइ मुयसरु कोन आहिनि ऐं हिन करे उहे किताब मिलणु ॾाढा ॾुखिया थी वेंदा आहिनि ऐं ए ॿियनि ॿोलीनि जा बि हेतिरा कुझु किताब आहिनि जेके हाणे माण्हुनि जे लाइ नथा मिलनि अवल त ऑनलाइन अॼुकल्ह सभी इंटरनेट आरकाइव से माण्हू किताब विझनि पिया त हुन सां किताब कुझु किताब त मिली वेंदा आहिनि पर पोए बि सिंधी में किताब ॾाढा घटि मिलंदा आहिनि ऐं इच्छा बि हुजे या तमन्ना बि हुजे कोई बि हुजे किताब पढ़नि जे लाइ नथा मिलनि हीउ जेठमल परसराम जी हिकिड़ी जेल डायरी हुई जेका सिंधीअ जी पहिरीं जेल डायरी हुई ऐं मूंखे हीअं लॻे थो त उहो किताब उहो किताब मुंहिंजो पढ़ण जी ॾाढी इच्छा हुई छो त हू सिंधीअ जी पहिरीं जेल डायरी हुई ऐं तुरंग जो तीरथ नालो आहे हुन जो ऐं इहा किताब मूं जेतिरनि बि माण्हुनि खां घुरी मूंखे पोइ मिली ईअं थी नथो सघे त इहा किताब किथे मौजूदु न हुजे पर पतो काने मूंखे अॼु ताईं मिली काने मुंहिंजे मूंखे पढ़ण जी ॾाढी इच्छा हुई छो त ई सिंधीअ जी पहिरीं जेल डायरी हुई ऐं इन करे मूंखे लॻे थो हूअ हिकिड़ी किताबु हो जेका मूंखे पढ़णु खपे या त उहो पढ़ण जे लाइ मूंखे कोन मिली हाणे हुनजी जेकॾहिं विशेष वस्तु जी ॻाल्हि कया या उन में छा मौज़ू हो उहो त जेके मां पढ़ंदुसि मूं बसि रुगो हेतिरो ई ॿुधो आहे त इहा आहे उहो आहे हिकु जेल डायरी आहे त मां हुन ते छा बयानु कयां त मूंखे ईअं लॻे थो त उहो हिकिड़ो किताब हुओ पर मां ॿियनि किताबनि जो ॿुधाए सघां थो हिकिड़ो हिंदीअ ऐं उर्दूअ जो किताब हो आइने के सामने अतिया दाऊद जो जेको किताब हो हू हिकिड़ी आतमकथा हूअ हिकु आतमकथा आहे त आतमकथा हुन में अतिया दाऊद हिकु सिंधियाणी आहे पंहिंजी ज़िंदगी जो अहिवालु ॾिनो आहे

तंग ख़्याल मुहाशरे जो हिसो आहिनि उहे कीअं ज़िदगी गुज़ारीनि थियूं या घारनि थियूं त हुन जो हिकिड़ो पसमंज़र बैकग्राउंड ॾिसण जे लाइ मुंहिंजी ॾाढी इच्छा हुई तमन्ना हुई त मां हुन किताब खे पढ़ां ऐं इहो किताब जेको आहे राजकमल प्रकाशन देवनागिरीअ में हिंदीअ में छ्परायो हो पर मां जॾहिं बि हुनखे ऑनलाइन वठण जे लाइ ॾिसां त मूंखे मिलियो कोन पए ऐं मां मुंहिंजी ॾाढी इच्छा हुई त मां हुन किताब खे पढ़ां त नेट मूंखे आख़िर मां राजकमल प्रकाशन वारनि सां ज़्यादती तौर ते राबितो कयो ऐं उन्हनि वटि उहो पयो हो ई छापो त मूं वटि हिकिड़ो किताबु मूं वटि अची वियो त मूं हुनखे पढ़णु शुरू कयो ऐं मुंहिंजी दिलि जी जेका तमन्ना हुई हुन किताब खे पढ़ण जे लाइ हू पूरी थी वई त ही आइने के सामने जेको आहे ॾाढी सुठी आतमकथा आहे ऐं हिनमें सिंध जेका बि ज़िंदगी बतोरि विचे या विचे खां बि हेठि दर्जे जी ज़िंदगी घारींदड़ हिकु सिंधियाणी जी आहे जेका हिकु ॾाढे ई मज़हबी ऐं फ़िरकापरस्त माहौल फ़िरकापरस्त ई वठी वठो कि कुझु माण्हू ॾाढा फ़िरकापरस्त हुआ हुन जी हुन जे परिवार में त हुन माहौल में पैदा थी करे हुन पंहिंजी ज़िंदगी कीअं घारी आहे हिनमें जेके बि नंढी उमिरि में हुन जी जेका इंसान जे अंदरि जी नैचुरल जेका बग़ावत हुजे थी हुनजे ख़िलाफ हुनजे परिवार वारनि कीअं साज़िश कई हुनजो बि बयानु ॾाढे सुठे नमूने ॾिनल आहे ऐं तव्हां इन किताब खे जॾहिं पढ़ंदा त तव्हां खे ज़िंदगी जी पेगसी जेका ज़िंदगी जी जेका बेहिसी आहे उहो तव्हां जे साम्हूं पेशि थींदी त इंसान जेको आहे ख़ासि करे जेके इहे मूलकनि या जेके इन पूरे भरे सघे ई ईंदो पाप में जेको बि माण्हू रहे पियो हुन जी ज़िंदगी में जेका हिकु बेहिसी आहे तंगनज़री आहे तंग ख़्यालाति आहिनि जेके बि उहो सभु तव्हां खे इन किताब में तव्हां खे नज़र ईंदा त इहा किताबु मूंखे लॻे थो अवसि पढ़णु खपे ऐं मां जॾहिं इन किताब खे पढ़ियो त मूंखे लॻो त सचपचु इहो किताबु जी जेका मूं इच्छा रखी हुई हू जायज़ हुई छो त सिंधियाणियुनि जी ज़िंदगी जे बारे में मूंखे पतो लॻो त केतिरा त ज़ुल्म ऐं केतिरो त हुननि जे मथां हुननि जी ज़िंदगी सां गॾु केतिरो कुझु त ग़लति थी वियो आहे ऑपोर्चुनिटीस कोन थियूं मिलनि हुननि खे त इहो सभु हुनमें किताब में बयानु कयल आहे हा ठीकु आहे जेका बि ज़िंदगी अतिया दाऊद पंहिंजी बयानु कई आहे हुन सां काफ़ी हद ताईं जेको ज़िदगी जो घाड़ेटो आहे उहो हिंद जी सिंधियाणियुनि सां नथो मिले पर पोए बि मूंखे इएं लॻे थो त अॼु बि जेके विचे तबिके जूं सिंधियाणियूं आहिनि उहे इन क़िस्म जूं ई परेशानियूं भोगनि थियूं त इहो किताब जेको हुओ मुंहिंजे दिलि जे ॾाढो क़रीबु आहे ऐं सदा ई रहंदो